हँ बोलो कहलिए की हमरा बाल कटाबैके छै कितना रूपैआ लेबहो गरीब लोग छियै किछु कम करहो बाल बढ़िआँ से जे रूपैआ लेबहो से साफ से बोल दय हमरा बाल कटबैके छै तनी बढ़िआँ ढङ्ग से बाल काटि देबहो तनी ढङ्ग से काटि देबहो आ दाढ़ीओ बनेबै आ बालों कटेबै तब ओहिजे दाढ़ी बनाए देबहो बाल काटि देबहो बढ़िआँसँ नहि किछु जादा छऽ हो कम करहो गरीब लोग छियै कहाँ से देबौ बहुत कम देबौ लेकिन बाल तनी ढङ्ग से काटि दहो आ दाढ़ी भी बनाए दहो तनी बढ़िआँ से पैसो लेबहो जे सुफल होइ जाएत कम बेस करहो तनी गरीब लोगके साथ अच्छा तऽ देबैत कहूँ से लैके कैसे कैसे देबऽ कतहुँ से कर्जा पैंचा लैके गरीब लोग कहाँ देबो तोरा जेना दू चारि मिनटमे आय रहलिए हँ लेकिन जे तोरा पोसेतै हमरा ओतने नहि देबो तोहू तनी ई बातके समझ करबहो गरीब लोग छथिन तनी हुनकरो तनी मनी बढ़िआँ ढङ्ग से काम कै देबनि काटि देबनि तऽ बनाय दीहो लेकिन तनी ढङ्ग से बनाए देबहो बालो बनाए देबहो तनी काटि देबहो अपन दाढ़ीओ बनाय देबहो बढ़िआँसँ अच्छा अच्छा ढङ्ग से बार बार आ दू सए रूपा सैलूनमे ठीके लै छै पाइ लेकिन जे अमीर छै ओएह ने दू सए रूपा लैके जैतै आ कटबैतै आ गरीब लोग तऽ केनाहू चलैत छै

हँ तऽ सबसे बढ़िआँ अपने नहि ने देखबै जे केहन हमरा बनाय देलकनि हन बढ़िआँ ढङ्ग से ठाकुर सैलून बला तब ने बूझबै अभी तऽ अभी तऽ बढ़िआँ सब लोग हँ बढ़िआँ से होतय दू सए रूपा गरीब लोग कहाँ देबो लेकिन ढङ्ग से किछु कम बेस करिके बनाए देबहो आ दाढ़ीओ बनाए देबहो तनी बढ़िआँ रहतै चिक्कन नीयरबालो देबहो बढ़िआँ से काटि देबहो सब चीज तनी करि देबहो हँ तऽ तनी अयबौ जरूर लेकिन तनी रौदा तनी घटैत छै धूप छै बहुत कड़गर एइ बेरी नहि जाय लै करैत छी जैबै तऽ जरूरे जैबै केना नहि इतना काम तऽ करैएके छै हँ हँ तनी देर रहिए ठीक छै तो ही चलि आबो अपन बनाय दीहो